مجھے اپنے دوست سے معلومات لینی ہے کہ مظفر نگر سے لکھنئو جانے میں کتنا ٹکٹ لگے گا اور اس سے مجھے مدد لینی ہے میں اس کو کال کروں گا اور اس کو بتاؤں گا مجھے فلاں تاریخ کو مظفر نگر سے لکھنئو جانا ہے تو کیا آپ میری مدد کرو گے کہ کتنی کال سیٹیں ملیں گی اچھا مجھے کون سی ٹرین ملے گی اور کتنا ٹکٹ اور کتنا چارج ہوگا